ہمارے علاقے میں چند کاروبار ایسے ہیں جو مذہبی رسومات سے وابستہ ہیں اور مذہبی رسومات اور مذہبی احکام کی ادائیگی کا ان کا کاروبار سے گہرا تعلق ہے اور یہ کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے کہ مذہب سے بھی انسان وابستہ رہتا ہے اور کاروبار کا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے میں خود کئی دوست و احباب کو جانتا ہوں جن کے گھر والے اس طرح کے کاروبار سے وابستہ ہیں جیسے ہمارے مذہب میں نماز سب سے بنیادی عمل ہے اور وہ ہر حال میں فرض ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کے لیے جن شرائط کو ہونا لازمی ہے ان میں سے کئی چیزیں کسی نہ کسی طرح کاروبار سے وابستہ ہوتی ہے جیسے جائے نماز ہے تسبیح ہے ٹوپی ہے عطر ہے مسواک ہے قرآن شریف اور دیگر مذہبی کتابیں ہیں ان سب چیزوں میں ایک طرف کاروبار ہے جن کو انسان کرنے کے بعد منافع حاصل کرتا ہے تو دوسری طرف عبادت کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے